अगर में कुकिंग दी गल्ल करें तां खाने बिच पैह्लें जमान्ने पैह्लें केह् होंदा हा की जादातर साढ़े घर सरेआं दा साग ते मक्का दा ढोड्ढा चलदा हा ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा हा के इक विश्वास बी ओह्दे उप्पर बना दा हा कि एह्दे एह् जेह्ड़ी ऐ मक्कें दा ढोड्ढा ते सरेआं दा साग बड़ा शैल होंदा शैल कि'यां होंदा की एह्दे बिच ना कोई हैल पांदे होर ना इसी कोई दोआई सुट्टदे ते ओह्दे कन्नै अगर अस इसी बनाचै होर खाचै तां बड़ा सोआद लगदा ऐ होर साढ़े बुजुर्ग बी इ'यां बोलदे न कि सरेआं साग खाने आह्ले बंदे जेह्ड़े न बड़े अच्छे उं'दी नजर बिच फर्क निं पौंदा ऐ होर उ'नें ई होर बी बड़ियां सारियां जेह्ड़ियां बमारियां नेईं लग्गदियां न ते बाकी अगर बाकी बी होर बड़ियां सारियां चीज़ां न हून ब लेकिन दिक्खा जा तां सरेआं दा साग जेह्ड़ा ऐ बड़ा अच्छा लगदा ऐ होर बी चीज़ां न जि'यां कड़म दा साग होइया होर बी बड़ियां न पर कड़म दा साग जेह्ड़ा ऐ एह्बी अच्छा होंदा लेकिन एह्दे बिच केह् होई दा की एह्दे बिच दवाइयां चली पेदियां न इ'यां सेआने सेआने लोग सनांदे न कि सरेआं दा साग खाने आह्ले बंदे दी सोच जेह्ड़ी नज़र जेह्ड़ी ऐ ओह् कदें बी निं घटदी ऐ चाहे ओह्दी उमर जेह्ड़ी ऐ सट्ठ साल उप्पर बी जा उठी